ہمارے علاقے قرب و جوار میں جو علاقے ہیں ان میں سے ایک علاقہ مئو ہے وہاں پر عبّاس انصاری نام کے ایک شوٹر جنہوں نے کیا نام ہے شوٹنگ رینج میں انڈیا کو اولمپک میں میڈل دلایا ہے اور اپنے علاقے کا نام روشن کیا ہے اور اس طرح پورے اُتّر پردیش میں بہت سے الگ الگ کھیلوں میں بہت سارے لوگوں نے حصہ لیا ہے ہمارے اُتّر پردیش سے سریش رینا جنہوں نے کرکٹ میں حصہ لیا ہے اور بہت لمبے عرصے تک وہ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں اور جارحانہ انداز میں بیٹنگ کرتے تھے لوگ ان کے چھکوں کو ابھی بھی یاد کرتے تھے وہ بالکل نڈر ہو کر مڈل آڈر میں بلّے بازی کرتے تھے اور اسی طرح علی گڑھ سے ابھی حالیہ ٹیم میں موجودہ ٹیم میں رنکو سنگھ اس وقت کافی مشہور ہیں کہ وہ ہارڈ ہیٹر کے طور پر جانے جاتے ہیں اور ملک کی نمائندگی کرتے ہیں اور اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں الگ الگ اکیڈمیز وغیرہ کھول رکھی ہے وہاں پہ جو بچے ہیں ان کو کھیل کے طریقے کھیل کے گن وغیرہ سب کچھ سکھاتے ہیں اسی طرح یوپی سے جو ہے محمد شمیع بھی آتے ہیں وہ بھی ہندوستان کی نمائندگی کرتے ہیں جنہوں نے ورلڈ کپ میں بہت اچّّھے پردرشن کیا تھا اور سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کی تھی باوجود اس کے کہ ہمارے علاقے میں بہت زیادہ مواقع نہیں ملتے لیکن لوگ پھر بھی اپنی محنت اور کوشش سے آگے بڑھتے ہیں اور اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں